گڈ مارننگ جی گڈ مارننگ جی کون کس سیمسٹر سے جی سبجیکٹ کیا ہے آپ کا جی بتائیے کیا بات ہے ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے تو آپ کو کل جی جی آپ کو کل آنا پڑے گا اسکول اپنے سرٹیفیکیٹ لے کر آنے پڑیں گے اپنی آئی ڈی وغیرہ لے کر آنی پڑے گی وہاں سے آفس سے پھر ایک فام لیجیے گا ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ کا فام لے کر اُس کو فل کیجیے گا اپنی آئی ڈی لگائیے گا اپنے فادر کی آئی ڈی لگائیے گا اور اپنا جو سیمسٹر چل رہا ہے وہ لگائیے گا وہ لگانے کے بعد پھر ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ جو جہاں پر ٹراسفر ہو رہا ہے اُس کا کچھ لگائیے گا تب جا کے آپ کو پرسوں تک مل جائے گا آپ کا تو اِس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے فادر کو بھی ساتھ لے کر آنا پڑے گا جب وہ ساتھ آئیں گے تو سگنیچر وغیرہ ہوگا ڈاکیومینٹس پر تبھی جا کر آپ کو مل سکتا ہے سرٹیفیکیٹ جی جی اور یہ سُن کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں گی کنٹینیو کریں گی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ چیز کر کے کہ آپ نے اپنی پرھائی بیچ میں نہیں چھوڑی ٹرانسفر کی وجہ سے